जेका सरकारि हली रही आहे हिन समय उहा असांजे शिक्षा ते खोड़ ध्यानु ॾिए थी अगरि समाज शिक्षित रहंदो त उहा अॻिते वधी करे अग्रसर रहंदो अगरि असां पंहिंजे ॿारनि खे हाणे को शिक्षा में विझंदासीं सुठी शिक्षा में विझंदासीं त हू अग्रसर थींदो शिक्षा खो पहिरियों असांजे लाइ स्वास्थ्य आहे स्वास्थ्य सुठो रहंदो त स्वस्थ इंसान ई हिकु शिक्षित तयारु थींदो आहे ऐं अर्थव्यवस्था जेका ई ट्रे टॉपिक आहिनि टे मुदा आहिनि असांजे लाइ सरकारि जे प्रति स्वास्थ्य जे लाइ सरकारि असांजे लाइ खोड़ शेवायूं उपलब्ध करायूं नी खोड़ अहिड़ा कार्ड ठाहिरायां अथईं की मुफ़्त में या घटि में घटि में ग़रीबी रेखा जेका लाइन आहे उन्हनि लाइ सरकारि खोड़ इहे नितियूं हलाए रहियूं आहिनि की इंसान जेको ग़रीबु आहे या ग़रीबी रेखा ते आहे पैसो नथो ख़र्चु करे सघे स्वास्थ्य न नथो ठीकु करे सघे पियो त उन ई लाइ खोड़ कार्ड ठाहिरायानि सरकारि ने इहो असांजे लाइ खोड़ सुठो आहे स्वस्थ समाज जी स्वस्थ स्वस्थ इंसान ई स्वस्थ समाज जो निर्माण कंदो आहे त इंसान स्वस्थ रहंदो त शिक्षा सुठी ॾींदो त जेकी शिक्षा मिले थी सरकारि जे द्वारा कुझु सरकारी संस्थायूं आहिनि उन में फीस न लॻंदी आहे कुझु सरकारी सहायता प्रस प्राप्त संस्थायूं आहिनि उन में घटि फीस लॻंदी आहे त सरकारि ने असांजे हर माण्हू जे हिसाब सां हिकु हिकु हर वर्ग स्थापित कयो अथईं की जेको नथो ॾेई सघे बिल्कुलु उन्हनि जे लाइ बि जेको थोरो घणो ॾेई सघे थो उन्हनि जे लाइ बि त सरकारि जेका इहा व्यवस्था ठाहे रखी आहे खोड़ सुठी आहे ऐं रही ॻाल्हि जेकी अर्थव्यवस्था जी त अर्थव्यवस्था जेका थींदी आहे उहा असांजे कमाई जे हिसाब सां जीअं सरकारि फ्री जो राशन बाटे थी पई जेका ग़रीबी रेखा जे हेठो आहिनि उन खे मुफ़्त जो राशन विझी खंड थी वई चांवर थी विया कणिक थी वई ऐं दालियूं थी वियूं समय जे हिसाब सां जेको समय जी मांग रहंदी आहे उन ई हिसाब सां मुफ़्त में राशन सरकारि बाटे थी पई जंहिं कॾहिं अगरि उहा ई आहे स्वस्थ इंसान ई स्वस्थ समाज जो निर्माण कंदो आहे जेका स्वास्थ्य शिक्षा अर्थव्यवस्था आहिनि उहा खोड़ सरकारि इन ई मुदनि ते जेका प्राथमिकता ॾेई करे समाज खे सुधारे थी उहा खोड़ सुठी आहे